शिष्टाघर रेस्टोरेंट हा गुड मॉर्निंग सर मां कलाकु तव्हांखे पंहिंरि आर्डर कयो हिकु त तव्हां एॾी डिलीवरी लेट ॾेयारे मोकिली आहे उन खा पोइ तव्हांजो बंदो हाणे चए थो कैश ऑन डिलीवरी न आहे त तव्हां ये बिना पेमैंट जो मूंखे आर्डर ॾेयारे किए मोकिलियो हाणे मूं वटि ॿियो कोइ त वसुलो कान्हे कोइ जेता ऑन अकाउंट घुरंदवि त मां इन्हनि ॻाल्हिनि में एॾी ऐक्टिव न आयां हाणे जे मां पंहिंजे हस्बैंड खे बि फोन थी क्या त शायदु हु कइ ॿी मीटिंग में इन ऐं तव्हां मूंखे रस्तो ॿुधायो छा कया तव्हांजो सॼो पार्सल वापिसि ॾेयारे मोकिलिया मूंखे बि हीअ ॻाल्हि न वणंदी तव्हांखे बि न वणंदी ऐं मूंखे त कैश ऑन डिलीवरी वारो ई स्वासिलो हुयो जेको तव्हां रस्तो कढो विच जो या त मूंखे ॿुधायो त मां ॿिए कंहिंखे दरि थिए वञी कंहिंखे सवालु कया उनजे अकाउंट में तव्हांखे पैसा ट्रांसफर कया मूंखे इअ ॻाल्हि घटि थी सम्झि में अचे उनखा पोइ तंहिंखा जीअं तव्हां चओ हिन करे मां डायरेक्ट तव्हांखे फोन लगाई आ जे कैश ऑन डिलीवरी अॼु ऐक्सैप्ट कयो ता त अॻु न मां ॿ ॻाल्हियूं सोचे करे पोइ हुन हिसब सां आर्डर कंदमि जीएं हाणे तव्हां रस्तो कढ़ी ॾियो मूंखे